में हिन्दू होन्नां जेह्के साढ़े तीर्थ स्थान न ओह् जियां साढ़ा अपना कुलदेवता आई गेआ कटरा वैशनो माता आई गेई होर मानसर आई गेआ जियां होर काली माता आई गेई हरिद्वार आई गेआ जियां